आं माने बङाइआव बेरायहैदोंमोन नालाय गामिनि अट' द्रायबार लानानैहाय अट' लानानै ओमफ्राय बे द्रायबारा आंखौहाय लांनाय समावबो बिराद मोजां लांदों आरो फैनाय समावबो बिराद मोजां दैखोनानै लाबोदों आरो आं जेब्बो उसुबिदा जाया लासे मोजाङै मोजां दिथा होनानै थांनाय समाव जेबादि लांदों फैनायावबो बेबायदिनो बियो आंखौ दैखांनानै लाबोदों बेनि थाखायनो आं बे अट' द्रायबार खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो